हम बाहर जाना चाहते हैं हम छ आदमी हैं हम चाहते हैं कि कहीं घूमने जाएँ घूमने जाने के लिए आप कितना भाड़ा ले सकते हैं कितना देर समय लग सकता है क्योंकि हमको घूमना है या मंदिर जाना है मंदिर जाने के लिए कितना इतना देर लगेगा क्योंकि कितना देर लगेगा वो आप बता सकते हैं या क्या कितना समय लगेगा समय के हम जानना चाहते हैं कितना समय हमको लगेगा क्योंकि हमें बहुत सारा काम रहता है कितना समय लगेगा सिर्फ़ बता दीजिए हो गया अब यह है कि हम यह जानना चाहते हैं कि कितना देर में हम वापस आ सकते हैं क्योंकि हमारे घर पर बहुत सारा काम रहता है ई बता दीजिए कि हम यह जानना चाहते हैं कि कितना ही देर लगेगा क्योंकि